हाँ नमस्ते मैं ब्यूटी पार्लर वाली बोल रही हूँ

तो क्या उनको सजा हाँ हाँ हमारे यहाँ ए कई इस्टेप में बाल भी कटाए जाते हैं और दुल्हन का मेकअप भी करवाए जाता है अच्छे से अच्छे हाँ चाहे सिल्वर से कराइए चाहे शहनाज़ से करवाइए जो पसंद होगा चाहे गोल्ड से करवाइए

जूड़ा भी बनाया जाता है कई तरह के हाँ हाँ किस तरह का आपको मेकअप लुक चाहिए मतलब किस तरह का मेकअप लुक आपको चाहिए जिस ढंग का

हाँ हाँ ठीक है आप जैसा कहोगी मैं वैसा क्रीम और साज सजावट के जैसे गहने ज्वेलरी सब अच्छे अच्छे ढंग के हैं जैसे कहेंगी यहाँ थ्रेडिंग भी होती है अच्छे ढंग से हम अपना फेसियल ओसियल भी करते हैं और जे कहेंगी हाँ एक दो तीन बार आपको पहले से भी आप महीने वाइज करवाई होतीं तो और भी लुक अच्छा आता तो फ़िर दोबारा आप करवाएंगी हाँ आप एक बार करवाएंगी तो चलिए हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे ढंग से हो भई अच्छा से अच्छा क्रीम हम इस्तेमाल करेंगे आज आज काल तो लोग गोल्ड या सिल्वर से करा रहे हैं आप जैसा कहेंगी हाँ ठीक है जैसे कि अच्छे ढंग से करवा रही हैं तो मतलब हमारे यहाँ अगर अच्छे अच्छे क्रीम से करवाएंगी तो अच्छा पैसा लगेगा और मतलब कि थोड़ा उससे नीचे से करवाएंगी तो कम पैसा लगेगा कम से कम दस से पंद्रह हज़ार अच्छा फेसियल का लग रहा है हाँ और उससे कम में करवाएंगी तो भाई आठ हज़ार नौ हज़ार अब इससे कम नहीं होगा

जैसा आप कहेंगी कर देंगे हम

हाँ कौनसा मेकअप करवाएंगी गोल्ड वाला या सिल्वर वाला चलिए ठीक है हम वैसा लेकर आएंगे ठीक है नमस्ते